दिक्खेआ जा तां जम्मू च बड़ा किश ऐ जेह्का करने जोगा ऐ पर सभनें च खास जेह्का ऐ ओह् अ'ऊं आक्खगा के एह् प्हाड़ी लाका न साढ़ा साढ़ा प्हाड़ी लाका ते इत्थें ट्रैकिंग ट्रूकिंग जेह्ड़े बाह्रै यात्रू आंदे ओह् ट्रैकिंग करना बड़ा पसंद करदे ते ठंडी आबो हवा बिच्च ते कैंपिंग करना पसंद करदे जी केह् करदे अपने टैंट लेयोंदे ते प्हाड़ा उप्पर जाइयै ट्रैकिंग करियै उत्थै दु'ऊं चार दिन रौंह्दे उत्थुआं दा नजारा लैंदे ठंडी ब्हाऽ बिच्च बौंह्दे देयारै हेठ टैंट लाइयै ते महाराज उत्थै ईं रुट्टी शुट्टी पकांदे खंदे ते दोस्तें कन्नै मनोरंजन करदे ते कदें कदें अग्ग बालदे कदे बोन फायर करदे ठीक ऐ न तां एह् जेह्ड़े बड़े मनोरंजन दे साधन न जम्मू च ते होर ट्रैकिंग ते ऐ गै ते फ्ही तुस सनासर आह्ले पास्सै चली जाओ तां उत्थै पैराग्लाइडिंग बी करी सकदे पैराग्लाइडिंग करी सकदे महाराज ओह् खैर किश म्हीने गै होंदी लेकिन पैराग्लाइडिंग दा लुत्फ तुस लेई सकदे ते कन्नै बोटिंग करी सकदे उत्थें लेक बिच्च सनासर लेक बिच्च बोटिंग करी सकदे ते कन्नै अपना जेह्का एह् ऐ सनासर बोटिंग करी सकदे उत्थै जिपलाइन ऐ जिपलाइन दा मज़ा लेई सकदे ते जिपलाइन दा मतलब ट्रैकिंग ते करी गै सकदे हून जेह्की रिवर राफ्टिंग ऐ रिवर राफ्टिंग जेह्ड़ी ऐ चनांऽ बिच्च होंदी ही पैह्लें लेकिन हून एह् कीजे उत्थै उत्थै प्रोफैशनल जेह्के न उ'ऐ राफ्टिंग करी सकदे ते चनांऽ बिच्च कि चनांऽ बड़ा खतरनाक खतरनाक नदी ऐ इक ते उत्थै राफ्टिंग करना उन्ना असान नेईं ऐ ते बाकी कश्मीर आह्ले पास्सै चली जाओ गुलमर्ग ते उत्थें बी स्कीइंग स्कीइंग उत्थें होंंदी स्कीइंग पत्नीटाप बी होंदी उत्थें एह् ऐ कि सिर्फ़ दो म्हीने जां म्हीना खंड ओह् बी म्हीने दे अगर शैल बर्फ़ पेदी होऐ दु'ऊं त्रै दु'ऊं त्रै हफ़्ते खिच्चियै फ्ही बर्फ पिघली जंदी ते अगर बर्फ रेही बी जा तां बी उन्नी नेईं होंदी जिन्नी स्कीइंग आस्तै जरूरी होंदी ते बाकी होर मदान ताईं तोआईं ट्रैकिंग पिकनिक लोक मनाने गी औंदे हिलस्टेशन दा मज़ा लैंदे पत्नीटाप बस फिलहाल ते इ'यै जेह्के मिगी चेता आवा दे ते बाकी हां किश मोटर साईकल आह्ले औंदे ब्लाग करदे बाकी दूआ त्रीआ अपना ट्रैकिंग होई होर कश्मीर आह्ले पास्सै चली जाओ उत्थें ते फ्ही उत्थें ते होर बड़े स्पोट्स होंदे लेकिन जम्मू कश्मीर बिच्च इन्ने गै ज्यादा न कि जेह्के मिकी हून चेता आवा दे इन्ने गै आवा दे